हल्लो हाँ जी बोलिए हल्लो यस हाँ जी जी ओके हाँ जी पेन का तो देखिए दस आपको कितने बल्ब में लेना है या इंडिविजुअल एक एक लेना है बलक में तो आप मुझे उसका वो बता दीजिए कि आप कितने लेंगे उस हिसाब से फिर हम आपको बता सकते है ओके

ओके और बुक्स रजिस्टर वगैरह ओके तो हाँ तो कितने पेजस वाला चाहिए आप वो भी बता दीजिए जैसे ढाई सौ वाले पेजेज का भी है और उससे ज़्यादा भी है जिस हिसाब से आप बोले वैसा ओके ओके तो आप मुझे इन सब का जो है अगर में आपको बताऊँ तो फाइव फिफ्टी होता है पर हम आपको फाइव हैंड्रेड फिफ्टी होता है पर हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं फाइव ट्वेंटी तक मैक्स जी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी जी नहीं इतना डिस्काउंट हमने दे दिया उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जी जी इसलिए मैंने आपको पहले ही पूछा कि आप बल्क में देते हैं कि बल्क में लेना है कि नहीं जी जी आप मुझे आपका ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए

ओके ओके तो ये जो है होम डिलीवरी करवाना हैं ओके तो या तो डिलीवरी करवाना है तो उसके लिए भी अलग चार्जेस लगेंगे उसके अप्रॉक्स फिफ्टी हाँ स्योर इसके अलावा और कुछ टाइमिंग आप बता दीजिए आपको कौन सा सूटेबल होगा उस हिसाब से हम भेज देंगे ओके स्योर स्योर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे हाँ जी आप इसी नंबर पर हम कॉल कर लेंगे ओके इसके अलावा और कुछ ओके ओके थैंकयू